आं जेब्ला लिरनो लायो अब्ला आङो आंनि सोरगिदिं गोसारना थानाय थासारि जिउ जुनार दाउसिन दावला मिथिंगा सुबुं आरो सुबुंनि गाबनाय मिनिनाय आबेग दुखु दाहा बेफोरखौ आं नोजोर होग्रोयो मानो होनोबा बेफोर गासैबो सोरगिदिं बेंखनना थानाय थासारिफोरा आंनि लिरनायावहाय जायगा मोननो नांगौ मिथिंगाया आंनि थाखाय मोनसे गुवार फोथार थुलुंगा मिथिंगानिफ्रायनो आङो गाबनो मिनिनो गेलेनो खारनो बारनो गासैखौबो सोलोंदों बेनि थाखाय मिथिंगाया आंनि थाखाय गिदिरथार थुलुंगागिरि आं बे मिथिंगाखौ बाख्नायनो रोंनांगोन लिरनायनि गेजेरजों आं बे मिथिंगाखौ अनसायनो रोंनांगोन खुगाजों बुंनाय आरो आखाइजों खोलोमजों लिरनायनि गेजेरजों बेनिखायनो मिथिंगाखौ अननायावनो मिथिंगाखौ मोजां मोननायावनो आंनि लिरनायनि माखासे सोदोबफोरा नुजाफैयो बेजों लोगोसे आं जाय समाजाव थांना थादों बे समाजनि फारसे आंनि साननाय आंनि बिबान आंनि नोजोर बेफोरो गोथौ सोमोन्दो दं जायनि थाखाय समाजखौ नागारनानै थांना थानो थानायनि मोनफ्रोमबो लामायाव जोंहा साननो गोनां जायो बेनिखायनो समाजाबो आंनि थाखाय मोनसे गिदिर फोथार बे समाजनि दुखु सुखु समाजनि सावगारि समाजनि थांना थानाय समाजनि मावनाय दांनाय सुबुं माहारिनि जिथु आदब खायदा खान्थि जोनोमनिफ्राय थैजासिम जिथु महर जाय समाजाव नुजाथिबाय थायो बेफोरखौ गोथौवै हाबसोमनानै नोजोर होयोबा

गोबां लिरनांगौनि सोदोब गोबां लिरनांगौनि बाथ्रा जों मोनहैयो बेनिखायनो समाजखौ एंगारनानै जोङो बा आङो खुनु मोनसे सोदोब बा खनथाइ राइथाय लिरनो हाया खन्थाइ राइथाय बा जायखिजाया लिरबिदांआवनो समाजनि महरफोरा नुजा नांगौ जाहैयो फारसेथिं जाय हारिजों सोमोन्दो गोनां आं सासे बर' हारिनि

हारियाबो आंनि थाखाय मोनसे गोनां आयदा जाय हारियाव जोनोम मोन्दों जाय हारिनि राव गावनि बिमानि रावखौ रायै रायै देरबोदों जाय रावखौ बिमाया फोरोंबोदों बे रावा आंनि थाखाय बयनिख्रुउ गिदिरसिन धोन बेनिखायनो गावनि बिमानि रावखौ बाख्नायनाय गावनि बिमानि रावैनो लिरनाय गावनि बिमानि रावजोंनो सुबुं समाजजों सोमोन्दो लाखिनाय बे हारिनि गोथौ आयदाफोराबो आंनि थाखाय खोब माने लिरनायनि गुबै माने बिजों बेनि थाखाय हारिमु अनसाइनाय हारिमुखौ मोजांमोननाय लिरनायानो मोनसे गिदिरथार फोथार फारसेथिं आथिखालनि जिथु हादोर दैदेननायनि जिथु सरखार बै सरखारनि फारसेबो जों नोजोर होनांगौ जायो सुबुं माहारिया साफ्रोमबो नोगोरारिया सरखारखौ नोजोर होनानै सरखारनि मोजां गाज्रिफोरखौबो जों बिजिरनो रोंनांगौ जायो बे सरखारनि मोजां गाज्रिफोरखौ जोङो खोलोमफोरजों लिरनायनि गेजेरजों फोसावनो गोनां जायो बेनिखायनो आङो सम सम सरखारनि सुबुं गावनि नोगोरारिफोरनि थाखाय मोजां मावनाय बबेबा बिथिंआव गाज्रि जाहैनाय बेफोरखौ लिरनायनि बेलायाव फंनैसो दिहुननांगौबो जायो फारसेथिं जोंनि सुबुं जिउनि जेंनाफोर जोंहा जेंनानि हिसाब गैया जेंनानि माने रुगुं गैया सुबुं माहारिया जोनोमनिफ्राय थैजासिम सासे सुबुंआ जेंनाजोंनो जुजि जुजि थांना थानांगौ जाहैयो गावनि बेगथिगद जेंना न'खरनि जेंना समाजनि जेंना सोलोंथायारि जेंना जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बायदि रोखोम आरिमुनि जेंना बिदिनो समाजारि जेंना गोबां जोंनि गेजेराव साग्लोबना दङ बैफोर जेंनाफोरखौ नोजोर बोनानै बै जेंनाफोरनि गुदि फुंखा बे जेंनाया जोंनि गेजेराव बोरै नुजाफैदों बैफोरखौबो नोजोर होहरनायावहाय जोङो बा आङो लिरनायनि फुंखाफोरखौ मोननाय जायो बेनिफ्राय बै जेंनाफोरखौ माबोरै सुस्रांनो हागौ जोङो जों सुबुं माहारिया बबे बबे लामाजों बबे बबे खामानि मावोब्ला जों बै जेंनाफोरनिफ्राय गोजान जानो हागोन सुबुं माहारिया सासे लाइमोना सासे गथ'आ बा गंसे न'खरा बै जेंनाफोरनिफ्राय बोरैहाय बारग'नो हागोन बैफोर राहा लामाफोरखौबो सम सम आं लिरनायनि गेजेरजों बेरखां होयो बेनिफ्राय जोंनि सुबुं माहारिनि थांना थानायाव दुखु सुखु गाबनाय मिनिनाय रंजानाय आबेग बिबेग बेफोरजोंनो जोंनि जिउआ आबुं बेनिखायनो बै आबुं बेफोरबायदि बिबेगखौ जोङो आबेगफोरखौ जोङो नोजोर होनानै लिरनायनि गेजेरजों जोङो मिथिहोनांगौ जायो बे सुबुंआ माखौ लुबैयो सुबुंआ माजों गोजोनो मानो दुखु जायो बे दुखुनिफ्राय जोङो बारग'नो थाखाय सुबुंआ आरो मा मावो बेफोरबायदि सुबुंनि सानस्रि सानबोलावरिफोरखौ नोजोर बोहरनानै जोङो आङो माखासे खन्थाइ माखासे राइथाय लिरबोबाय दा बेयाव दा बैफोर जिथु मिथिंगा समाज हारिमु सोरखार जेंना आबेग बिबेग बायदिसिना सुबुंनि जिथु सावगारि बेफोरो लिरनायनिनो गुबै फुंखा बेफोरखौ गोथौवै नोजोर होब्ला बैफोराव जेब्ला हाबसोमो जेब्ला सासे सुबुंआ हाबसोमनानै जि मोनदाङो बेफोर मोनदांनाय सानबोलाउरि सानस्रिफोरखौ सम सम खुगाजों फोरमायजोबनो हाया जायो बे खुगाजों फोरमायजोबनो हायै माखासे गोसोनि बाथ्राफोरखौ निजोम जेरै थानानै लिरनायनि गेजेरजों फोरमायनो गोसो जायो बै गोसो जानायनिफ्रायनो माखासे आयदाफोरा माखासे बिथिंफोरा सोदोब महर जानानै माने माब्लाबा माब्लाबा खन्थाइ माब्लाबा माब्लाबा राइथाय बेबायदि नुजायो दा आं बैफोरबायदि बिथिंफोरखौ नोजोर खालामनानैनो सम सम लेरनो मोजां मोनो दा आंनि लिरनायनि गुबै फुंखाफोरानो बै मिथिंगा समाज सुबुं हारिमु जेंना जेंगोना बायदि रोखोम थासारिफोरानो आंनि लिरनायनि गुबै फुंखा